हा मां मिटिंग जे लाइ ज़ूम ऐं वॉट्सप कॉलिंग ऐं ग्रुप कॉलिंग लिंक ते ई सभु मां जॉइन कया आहिनि ऐं वीडियो कॉन्फ्रेंस बि जो बि उपयोग कयो आहे ऐं मुंहिंजो अनुभव ॾाढो सुठो रहियो आहे छाकाणि त हिकु ई वीडियो काल सां चङनि माण्हुनि सां मां ॻाल्हाए थी सघां हुन हिकु टॉपिक ते ही सभिनी सां डिसो डिटेल में ॿुधाए थी सघां उन्हनि खे की छा करिणो आहे छा न करिणो आहे हिकु दफ़े में ई समय जी बचति थी थिए ऐं हिकु दफ़े में ही हिकु हिकु दफ़ो ही ॻाल्हि चवण सां हेॾनि माण्हुनि खे समुझ में थी अची वञे असांजी जूम ज़ूम ते बि चङियूं चङा माण्हू जॉइन थी था सघनि ऐं अञा अढ़ाई टे सौ माण्हू हुजनि चारि सौ माण्हू ताईं बि ज़ूम ते पाणि मीटिंग वठी था सघूं या का वीडियो कॉल बि हुजे त उहा बि पाणि सुठी तरह करे था सघूं शिकिलि ॾिसी था सघूं पंहिंजी आवाज़ खे माण्हुनि ताईं पहुचाए था सघूं समाचारु पंहिंजो झटि थो पहुचे सभिनी वटि हिकु साथ न त त हिकु हिकु खे पाणि मैसेज पिया विझंदासीं त इहा त पंहिंजो समय वेस्ट बर्बाद थींदो तंहिं करे मिटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस जो उपयोग मां कयो बि आहे ऐं मूंखे पसंदि बि आहे